हेलो हाँ जी भैया मैं नरेश बात कर रहा था एकचव्ल हमें क्या अपने यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना था तो मैं जस्ट अपने यही साकेत नगर के पास में ही जो एम्स है ना उसी के पास पर हाँ हाँ तो अभी काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है वैसे तो तो मैं उसी के लिए आप से चाह रहा था कि आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और आप के बारे में थोड़ा इंक्वायरी भी लेना था कि और आप इसमें सेफ्टी के पर्पस से क्या क्या रखते हैं और क्या क्या आप अपनी तरफ से तैयारियाँ करते हैं भैया बजट तो मेनू बहुत ज़्यादा है आप फिर भी चालीस से पचास लाख रुपये है अपना बजट जी भैया तो आप अपनी तरफ़ से बताएं मतलब सेफ्टी मतलब सुरक्षा के पर्पस से आप क्या क्या करवाते हैं मतलब आपकी तरफ़ से सर्विसेस क्या क्या रखते हैं हाँ हाँ हाँ वही सेफ्टी के पर पर्पस से ही मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ये होता है ना मैंने देखा है कि कभी कभार दंगे हो जातें हैं और बारिश हो जाती है तो कभी मतलब एक दम लड़ाई झगड़े एक दम बीच बीच में होने लगते हैं तो उन सब को संभालने के लिए आप क्या करेंगे और कभी मान के चलो हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा और मैं ये कह रहा था कि बाउंसर भी आप ही की तरफ़ से आते हैं क्या जो अपन लगाए जैसे कि अच्छा अच्छा अच्छा हाँ नहीं क्योंकि वो तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस वजह से मैं आप से पूछ रहा हूँ और भी अगर कुछ बताएंगे स्थानीय एबूलेंस के लिए मतलब कैसा अच्छा अच्छा यदि मैं आप से ही बोल दूँ तो आप करवा देंगे अगर ये पर्मिशन लेने वाला काम है तो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है तो ऐसा भी करिएगा कि आप इसकी भी पर्मिशन दिलवा दीजिएगा और इवेंट का जो है आप पूरा इवेंट ही देख लीजिए अच्छा अच्छा अच्छा तो आप कब तक औफिस में मिल पाएंगे आप अपना टाइम बता दीजिए अच्छा अच्छा तो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ आपके औफिस आ जाता हूँ और औफिस आ कर एक बार आप से बात कर लेता हूँ अच्छा अच्छा अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है फिर मै आता हूँ आपके औफिस जल्दी आता हूँ ठीक है ठीक है ओके धन्यवाद